साढ़ै डोगरी जेह्ड़ा लाना पाना ऐं तो शुरू दा चलदा अवा'रदा ऐ जेह्ड़े पैह्लें मुसलमान जो इद्धर आंदे हन ते पंछान करदे अस फ्ही मुसलमान ऐं ते जो एह् जेह्ड़ा कुड़ियां न सिक्खां दियां न चाहे हिन्दुआं दियां न मुसलमान दी एह् सारें असें आखना भला एह् मुसलमाना दी जो कुड़ी आ दी इद्धर आ दी ऐ ते मुसलमाना दी कुड़ी ऐ जे सरदारां दी इद्धर आनी ते उस्सी आखना भला फ्ही सरदारें दी ऐ जे हिन्दुआं दी आनी ते साढ़ी हिन्दुए दी कुड़ियां जेह्ड़ियां अस सिर पर अस दपट्टा नेईं हियां लैंदियां कि ते इत्थुआं पंछान होंदी ही कि भाई हिन्दुएं दी कुड़ी ऐ भाई सिर पर दपट्टा नेईं अस लैंदे ते जेह्ड़ी ही इं'दी सरदारां दी ते उन्न अपने सिर पर ना दपट्टा निं लथनां उ'नें अपने सिर पर दपट्टा रखदियां हन ते इन्ना गै फर्क ही मुसलमानां दियां कुड़ियां च ते हिन्दुआं दियां च ते सरदारां दियां कुड़ियां च ते जेह्ड़ियां मुसलमाना दियां कुड़ियां हन ते उ'नें अपना पलकां ते मूंह् कन्नै खट्टा दा होंदा हा कपड़ा ले के ते अस आखने हां एह् इंदियां मुसलमानें दियां कुड़ियां न एह् ते इन्नी गै पंछान ऐ पैह्लें जो गुज्जर लोक होंदे हे उ'नें पंजाब पाए दे होंदे हे तैमद बनने ते उप्पर कुर्ता पाई लैना ते आखना एह् उप्पर पग्ग बन्नी लैनी ते असें पंछान उं'दी करनी भाई एह् एह् गुज्जर लोक न ते दाड़ी रक्खी दी होनी ते अजकल्ल बैसे इद्धर बी सारे नै केह् अस डोगरे लोक आं ते इद्धर बी अज्ज फैशन होए दा ऐ सारें गै अजकल्ल दाड़ी रक्खी दी ऐ ते इस बास्ते नेईं पंछान होंदी ही इं'दी हिन्दुआं दी कुदै असें मुसलमाने दी करनी ते सरदारें दी करनी इन्ना गै फर्क ही ते हून बुच्चड़ी कीती दी होनी उ'नें सरदारें ने एह् पंछान करनी भाई सरदार न ते हिन्दु जिन्ना नै उनां नै नेईं ही इ'यां साद्दी होंदी ते उ'नें आखना एह् हिन्दु लोग न ते जो हिन्दू लोग न ओह् साड़ियां सूड़ियां पांदे इद्धर पैंह्नदे न ते गुज्जर लोग जेह्ड़े न ओह् तैमद बनन्ने कुर्ते पाने ते जेह्ड़ियां इंदियां कुड़ियां न सरदारें दियां ते इ'नें सुत्थन कुर्ते पाने ते असें आखना सरदारें दियां कुड़ियां सिरे पर चुन्नी नेईं हियां लांदियां ते जेह्ड़ियां साढ़ियां हिन्दुएं दियांं कुड़ियां न सिर पर चुन्नी नेईं हियां लैंदियां न इक साइड पर चुन्नी पा लैनी ते इ'यां गै मतलब केह् पंछान करदे हे अस हिन्दुआं दी ते मुसलमानां दी ते सरदारें दी ते अजकल्ल फैशन होए दा सारे गै दिक्खो अज्ज कुड़ियां न इ'नें पैंटां पाई दियां न ओह् बी देक्खो अस लोग जेह्ड़े आं जो मुड़े पैंटां पैंह्नदे हे ते अस लोग एह्कड़ा फैशन जेह्ड़ा नेईं हे पैंह्नदे अजकल्ल दिक्खो जो हिन्दुआं दियां कुड़ियां न क्या इं'दियां न जट्टें दियां कुड़ियां न कोई बी कुड़ियां न अजकल्ल फैशन इक होए दा ऐ पैंटां पा लैनियां टॉप पा लैनियां ते टॉपां ते पैहन्नियां ते उप्पर छोटी छोटी निकरां पैह्न लैनियां ते इस आस्तै अस लोक जेह्ड़े आं शर्मसार आं एह् कम्म नेईं होना चाहिदा जो अज्ज चला'रदा ऐ एह्कड़ा कम्म नेईं होना चाहिदा क्योंकि कि इक जैसा जो फैशन ऐ ओह् गै अच्छा लगदा ऐ एह् पैंटें टॉपें अच्छी नेईं लगदी एह् नेईं पैह्न्नी चाहिदी ते इस बास्तै अस लोक चाह्न्ने आं कि साद्दे साद्दे जो अस साद्दे पैह्लें लोग हे ते ऐसे गै रौह्ना क्यों पैह्लें लोग शर्मसार हे ते अस लोग जेह्ड़े हे तां अस शर्मसार करने हां ते अज्ज बी अस दिक्खियै आखने भला एह् कम्म नेईं होना चाहिदा क्यों अच्छा निं लगदा अस शुरु तो गै एह् असें सुत्थन कुर्ते पाए न असें कोई पज़ामें निं असें कदें पाए नेईं असें कदें कुसै पज़ामें निं पाए पलाज्जो निं पाए ते असें साद्दियां सलवारां पैह्न्नियां ते साद्दे गै कमीचां पैंह्नियां ऐं असें असें कदें निं कोई दूसरा फैशन कीता नेईं किश जो अजकल्ल दियां कुड़ियां न अच्छा निं लगदा बौह्त में पसंद निं लगदा गुस्सा आंदा ऐ एह् लोक ऐसे ऐं जो इं'दे मां बब्ब मना नेईं करदे एह् कम्म नेईं करना चाहिदा क्यों अस लोग आपूं बच्चेआं नू खुद खु'ल्ल दिन्ने आं कि तुस पैंह्नो ओह् अच्छा निं लगदा ओह् बज़ार च फिरदियां न ते सब उ'नै दी तरफ लोग दिक्खने शुरु होंदे न ते असें लोकें गी फिर बी शर्म निं अस फिर बी ओहो जे अपने बच्चें नू मतलब फैशन पोआन्ने आं ते एह् फैशन जेह्ड़ा बंद होना चाहिदा ऐ एह् अच्छा निं लगदा असें लोकें गी